साढा उधमपुर शैह्र जेह्ड़ा बड़ा शैल शैह्र ऐ इसी बोलियें दा शैह्र बौलियां मतलव बाईं आह्ला शैह्र जि'यां जम्मू ऐ ना साढ़ा उसी मंदरे दा शैह्र आखदे उ'आं गै उधमपुर गी बौलियें दा शैह्र आखदे बड़ियां बावां न इत्थै पानिये दी कमी गै नीं ऐ पर लोकें गी यूज़ करना औंदा गै नीं ऐ लोग पानी दी वेसटेज बड़ी करदे जल ही जीवन ऐ पर लोकें गी एह् गल्ल समझ नीं औंदी ऐ बड़ा पानी वेस्ट करदे इ'यां तुसें गी सुनाना अ'ऊं साढ़े उधमपुर देवका रिवर ऐ देवका खड्ड इत्थै जि'यां साढ़ी गंगा माता उ'आं साढी देवका माता इत्थै लोकें मतलव बड़ी खराब करूड दी हुन इत्थै नमीं टूरिस्ट प्लेस बनी दी लोक इसी इत्थै जानदे बड़े घट्ट न जानदे ओह्गे उऐ लोकल उधमपुरे दे पर इत्थै औन लोक इत्थै इन्ने मंदर इन्नियां बावां न इत्थै देवका माता देवका खड्ड ऐ साढ़ी इन्नी इत्थै मतलब धार्मिक स्थल न लोक औन होर तुसें गी सुनाना साढ़ा उधमपुर आओ तुस पंचैरी पंचैरी इलाका साढ़ै उधमपुर दा इन्ना सोह्ना इलाका टूरिस्ट प्लेस ऐ इन्नी अच्छी जगह् ऐ लोक औन साढ़ा फेमस होऐ एह् पर लोक आंदे नीं ऐ लोक जैदा जंदे पतनीटॉप सर्नासर नथाटॉप हुन जेह्का साढ़ा एह् ऐ अपना पंचैरी इलाका इन्ना सोह्ना जगह् ऐ एह् बर्फ पौंदी लोक औन दिक्खन जाह्न पर लोक प्रैफर नीं करदे साढ़े उधमपुर दे लोक इत्थै इसी जगह् गी बढ़ावा नीं देआ दे न पता नीं केह् साढे लोकें दा कोई दिमाग खराब ऐ पता नीं केह् ऐ इसी फेमस करन अगर इसी फेमस करङ ते साढ उधमपुर दी इकॉनामी किन्नी स्ट्रॉंग होऐ टूरीज़म आवै इकॉनामी बददी मतलव बढा अच्छा फायदा रौंह्दा पर लोक सोचदे नीं ना इस गल्लै गी इस करियै तुसें लोकें सुनाना चा्न्नां कि साढ़ै उधमपुर आओ मती हारी जगह् न जि'यां होई गेआ सुद्धमहादेव अग्गैं पि च्छै मानतलाई इत्थै लोक औन अग्गैं पिच्छै दिक्खन घुम्मन बड़ा फायदा रौंह्दा उधमपुर गी उधमपुर गी इत्थै लोक औन घुम्मन इकॉनामी स्ट्रॉंग करन उधमपुर दी लोक आंदे नीं ऐ न लोक जंदे किद्धर मानसर कदे कुदै आखदे इत्थैं पंचैरी आओ दिक्खो पंचैरी इन्नी शैल जगह् लोक औंदे गै नीं ऐ पंचैरी इयैं गै कुदै फिरदे रौंह्दे न